میں سیاسی خبروں كو بےحد دلچسپی سے میں سنتا ہوں اور میں دلچسپی ركھتا ہوں اور آج كل جو نیوز وغیرہ جو آتے ہیں اور یہ میڈیا وغیرہ سوشل میڈیا وغیرہ جو دیتے ہیں اس كے فحا اس کے اندر فحاشی باتیں ہوتی ہے كوئی كچھ بتاتے ہیں كوئی كچھ بتاتے ہیں باقی میں اخبارات كے ذریعہ اور

سوشل میڈیا ہے اس كی باتوں كو میں صحیح سمجھتا ہوں اور اخبار كی بات میں زیادہ بہتر میں سمجھتا ہوں آج كے لحاظ سے باقی سیاسی سے تعلق میرا ہے اور میں بےحد سیاسی چیزوں كو میں دلچسپی سے لیتا ہوں